जेना भारतीय संविधानमे छै ओहि हिसाबसँ हमरो इलाकामे पुलिसक नियन्त्रण आऽ छै कोनो जेना दुर्घटना भेल या कोनो अपराध भेल तँ सबसँ पहिल काज होइ छै कि अहाँ पुलिस लग जाउ आओर प्रथमदृष्टया घटना कहियौ जे ई घटना घटल हमरा सङ्गे या किनको आओर सङ्गे ओ अहाँके एफ आइ आर दर्ज करत एफ आइ आर दर्ज कयलाक बाद ओ अगला सुनवाइ जे स्थान पर जेबाक चाही से पुलिस जाइ छै आ परिवेक्षण करै छै आओर जे अपराधी छथि या अपराध सिद्ध होइ छनि हुनका ओतय सऽ आगूके प्रोसेस छै कि पद्धति छै कि हुनका ओतयसँ कोर्ट या थानासँ कोर्ट लऽ जाइ के बात होइ छै ओतय न्यायाधीश निर्णय करै छथिन कि ओकरा की सजा होयबाक चाही दुर्घटना पर सेहो वएह चीज छै कि ओ दुर्घटना भेल फेर पहिने लोक दुर्घटना होइ आ खासकर सड़क पर दुर्घटना होइ तऽ रो लोक छोड़िकऽ चलि जाय संविधानमे बहुत चीजके संशोधन कयल गेलै कि आब अहाँके कोनो जरूरी नहि छै कि आब अहाँ छोड़िके आबि जइयो पुलिस अहाँके तंग नहि करत अहाँ जाउ अहाँ कहियौ पुलिसके कि ऐना ऐना हमरा सामनेमे भेलैया तऽ ई सब जे छै से बहुत चलि रहल छै जे पुरान परम्परा छलै सएह चलि रहल छै लेकिन तथापि जे नबका नबका व्वयस्था छै ओहिमे निश्चित रूपसँ पेट्रोलिंग गाड़ी या पुलिसके कार अं बहुत बेसी भेलैया नारमल सामान्यत पेट्रोलिंग सेहो बढ़लैया समाजमे लोकके पुलिस सॅं डर होइ छै लेकिन तथापि कनी मनी अगर सुझाव हमरासँ पूछब तँ सुझाव या उपाय छै कि हर मोहल्लामे हर गाँवमे अहाँ अपराध नियन्त्रण के लेल एकटा समिति बनाउ जेकरा सङ्गे जे थानाके प्रभारी छथि हुनका निश्चित रूपसॅं प्रति सप्ताह एक एक मोहल्ला एक एक गाँवके सङ्गे बैसबाक छै कोनो जरूरी नहि छै जे ओ सरकारी पद पर रहथि या परमुख रहथि या चयनित पदा या चयनित रहथि मुखिया रहथि सरपंच रहथि अहाँ सामान्य व्यक्ति खासकऽ बूढ़ बुजुर्ग हुनका सबसॅं अहाँ निश्चित रूपसँ बात करैत रहू समाजमे की की चीज चाही पुलिसक दिससँ कोन कून सुधार आवश्यक छै ओइ हिसाबसँ सुधार करियौ ओना निश्चित रूपसँ सुधार भेलैये